सर में फोन लैते दा हा रैडमी दा मी फोन बहुत सोह्ना थ्होएआ कि ओह्दी मतलब हर इक चीज बड़ी सोह्नी ऐ मतलब कल्लर बी घैंट ऐ डिस्पले बी घैंट ऐ ओह्दी मतलब ते कैमरे च फोटो बी बड़े सोह्ने औंदे न बैटरी बी बड़ी सोह्नी कढदा ऐ ओह् ते मैं चलाइयै बी ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा मेरा ओह् बड़ा स्हेई रेहा ओह्दे कन्नै मतलब फोन मैन्यू मिकी बड़ा पसंद आया ते में चाह्न्नां कि होर बी बंदे लैन उस चीज गी ते ट्राई करन ते